अ नंगौ नामा आस्सा आस्सा नोंनि सालिहा हाजिरा होनो ना सक्ति होनो सक्तिबो लाजागोन आस्सा आस्सा बेयाव थांनानै जों नायना लानांगोन बा एसे एरियाखौ बेसे गिदिर अ मा मा जोंबो नायालासिनो थ' जों सक्तिबोथ' लानो हायाना थ' नोंथांनाव जों थांनानै खामानिखौ नायना लानोसै ना मा आदा आस्सा जों दा मोनायाव थांनाय जासिगोन नामा औ ओमफ्राय नों मा न'आव थागोन ना थाया होमब्ला अ न'आवनो थागोन न आस्सा आस्सा जोङो तिनथा सोआव थांसै नामा

आस्सा आस्सा जागोन होमब्ला जों दाहाय थांसै जों सासे लोगो दङ बे लोगोखौबो लानानै ज' थांगोन थ' दायो रायज्लायसिगोन नामा थांनानै जागोन दे दाहाय थांसिगोन ना जों थांनगोन जों साथामसो थांसै न अ दे दोनदो होमब्ला न जों एसे बेस्थ' आरो न दे